आं सुप्रिया उलयता आं काल तूं ड्युटेक कित्याक येवंक नासलें कितें जालें आनी इतलें आतां हॉस्पिटलांत एडमीट आसा म्हणल्यार आनी इतलीं कामां आसा तीं आतां तुका येवपाक जावचें ना तर पूण ट्राय करा न्हय येवपाक तुमच्या मिस्टराक दवरपाक जातलें कित्याक जावचें ना तो खंय आसा तूं लीव मागता जाल्यार तेकाय लीव मेळूंक जाय न्हय माश्शें ट्राय कर कित्याक दोन तारकेक दोन जुनाक आमच्या स्कुलान इन्स्पॅक्शन आसा आनी ताजी पयली आमकां सगळी तयारी करपाक जाय आनी जर तुमीच ना कामां जाल्यार काम कशें जातलें हांव समजूं शकता तुमकां चेडवाची बी कॅर घेवपाक जाय तें बी तुमकां इम्पॉटंट आसा पूण माश्शें तरी एडजस जाता जाल्यार एक हांव तुका दिवन दोन दीस सुटी दिवं शकता सराक सांगून हांव दोन दीस तुमकां हॅल्प करूंक शकता दोन दिसाची सुटयेक पूण तेज्यान चड जावची ना कित्याक कामां आसा आनी जें इन्स्पॅक्शन आसा तें खूब इम्पॉटंट आसा आनी तुमच्या शिवाय हें काम पॉसिबलूत ना कोणांक करपाक कितें सांगलां डॉक्टरान आं कॅर घेवपाक जातलें तुमकां कॅ टेकर बी कोण दवरपाक मेळट्लो ना हांव अशें स हेका संस्थांक वळखता जें भुरग्याचें कॅर घेवंक शकता आनी तें म्हज्या हितुंतल्यान हांव तें फ्री ऑफ कॉस्ट करूंक शकता सो तुमकां जर परवडटा तुमी जर एडजस जाता जाल्यार हांव तें करूं शकता तुमी रेडी आसा जाल्यार हांव रावपाक दिता न्हय तुमकां सो तुमी कामांक येया बरें तर हांव करता एडजस ओके करता हांव एडजस पूण चार दिसां खातीर सद्याक करता पूण ताज्या फुडें जावचें ना तुमकां एडजस करचें पडटलें